स्टार्टिंग च में टिकरी स्कूल पढ़ेआ स्टार्टिंग घरें आह्लें स्कूल पाया हा होना कोई चार पंज साल दा अ'ऊं मिगी पाया हा स्कूल ते चौथी पंजमीं धोड़ी उत्थै पढ़ेआ अऊं नुआढ़े बाद च आई गेआ रि रियासी रियासी च पढ़ेआ मिड़ल स्कूल अठमीं धोड़ी नुआढ़े बाद च आई गे ओह्दे बाद आई गे हाई स्कूल ड हाई स्कूल होंदा दसमी तगर उत्थां उत्त पढ़ेआ दसमी तगर ओह्दे बाद आई गेआ श्री माता वैश्णो देवी यूनिवर्सटी कम्म करने गी स्टार्टिंग स्टार्टिंग लग्गेआ डिस्पैच सैक्शन च म्हीना इक रेहा अखबारां अखबूरां बङनिया जां जेह्डे कोई लैटर बगैरा डिस्पैच बगैरा हुन ते चलो आनॅलाईन होई दा ओह् बङडदे हे प्रोफैसरें दे इंदे स्टाफ आह्लें दे फिर नुआढ़े बाद चेंज होइयै चली गेआ कम्पयूटर च उद्धर बी लग्ग कम्म हा उत्थै कुसै बच्चै करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिदा कुसै किश चाहिदा कुसै प्रोफैसरें गी कुसै गी पानी पिलाना चा पिलानी डिसपैच दे कम्म करने प्रोजैक्टर कोई आक्खै ते कुसै गी आनॅ करी देना कोई लैबैं दी टैस्टिंग बगैरा सारे कम्म करदे हे फ्ही द'ऊं त्र'ऊं सालें दे बाद उत्थां दा बी चेंज करियै कन्नै अस लग्गे दे हे अजैंसी दे थ्रू इक अगरवाल दी अजैंसी ही स्टार्टीगं स्टार्टीगं च ओह्गे बाद आईये अस सनशाईन कम्पनी ही ओह्दे अंडर आई गे फ्ही दाऊं साल ओह्दे अंडर बी कम्म किता तनखा थोह्ड़ी गै बधदी ही टाईम पास होंदा रेहा फ्ही ओह्दे बाद चेंज करियै लाई गे असें गी सिक्योर्टि आफॅिस ते सिक्योर्टि दे उत्थैं अपने कम्म कोई चलान कटोआ दा ते तिन चार मैह्कमें न कोई हार्टिक्लचर दा बी ऐ हाऊस कीपिंग दा बी ऐ कुसैं समान इशु करना होऐ देना होए कोई अफसर आईया उ'नें गी पानी पिलाना चा पिलाना ते डाक शाक बंडने ते थोह्ड़ा बहुत कम्म सी सी टी वी कैमरे दा बी ऐ हा ते ओह् बी करदे हे नैटवर्क आह्ले कन्नै सिखया थोह्ड़ा बहुत ते जंदे हे उंदै कन्नै कदें तार पाने गी सुच नेईं चला दा होए ते सुनाना उनें गी कि कि नेईं चला दा फ्ही उत्थै कडढे चौदां पंदरां साल कम्म करदे गै होई गे इत्थै गै